हैलो असें बाबा सिद्ध गोरिया दे जाना केह् रेट ऐ थुआढ़ा किराया मतलब एह् चालसी रपे करी ओड़ेओ थोह्ड़ा दस्स रपेऽ करी ओड़ेओ नेईं साढ़े कन्नै बड़ियां सोआरियां चार पंज जनें न ओह् साढ़े घर बड़ी बड्डी फैमिली ऐ ते थुआढ़ा शैल किराया बनी जाना अगर अस जाह्गे थुआढ़े ऑटो ई नेईं तुस मेरे गोआंढी ओ सोचो किश साढ़े बारै ई अस बी थुआढ़े गोआंढी आं में आक्खेआ में हां थुआनुं करी लैने आं थुआढ़े कशा सस्ता करी लैने आं किराया ठीक ऐ ठीक ऐ अस